हेल्ल' औ नै आंनि दखाना नै लोखि बाजाराव खामा दैखा होननाय लोखि बाजाराव अ ए ओमफ्राय आगैया बबेनि जाखो ए दे मोनो बिदिनो ओमफ्राय बिसना जोमग्रा सि बा सुवेटार गोदान गोदान दिजाइननि लानानै फैदों आं नै मैयासो लांफैनो नामा ओं बिदिनो इन्दि सिबो जोमग्रा मोजां मोजां लानानै फैदों सुवेटार ब्लाउसफोर बिदिनो बिदिनो सि लानानै सि सि फिसाया बिदिनो दुइ हाजार बा आराय हाजार ओमफ्राय जोमग्राफोरा बिदिनो इन्दिनिया फास हाजार लागैनो दं ओरैनो मा सिखौ नांगो बा नोंनो जोमग्रा सिखौ नांगो ना मागौ ओरैनो फैसाया माबाफोर लागोन दे इसे ओरैनो जोमगारग्राफोरा आरायस'फोर थिनस'फोरनि दङ नायनानै लांफैनो हागोन दे सुवेटाराबो बिदिनो फिसा साइजफोरबो दं ओमफ्राय बिदिनो लं कटफोर दं बिदिनो गोबा चाइनिसफोर दं बिदिनो फासस' सादस' आथस'फोरनि बिदिनो दङ आरो मेल्ला दं मोनगोन दे दाबोल एक्सेलबाबो दङ दङ ऊलनिबो दंङ ओमफ्राय बिदिनो चाइनिसबो दङ औ जेकेतबो मोनगोन दे मोनगोन दे जेकेतबो

बिदिनो आरो जेकेतफोरा ओरैनो पासस'फोरनि दं हाजार बार'स' बेफोरनि दङ आरो रोजा गोबा बेफोरखौ नायनानै आरो सिया लांनो हागोन दे औ ओं फैनो ओंखारदों नामा

ओंखारबो दे बेयावनो दंखायो दे आङो सानसे थाखायो ए टि एम दङ दङ दे गुगोल पे बाबो जायो जि बाबो जायो दे

गथ' गेदेर सबनिबो मोनजोबो दे गरम बोथोराव जिखिनि सि जेनेबा गान्नाय जोमनाय मजा आखायनि आथिंनि सब सबखौनो मोनजोबगोन दे औ दे दे औ औ दे